हांवेंन बायक घेतलेली फाटल्या वर्सा एक्टिवा सिक्स जी बी एस सिक्स आनी तिज्या बद्दल रिविव्ज म्हटल्यार ती बरी आसली आजून बरी आसा मायलेज स्टाटिंगांक बरी दिताली आजून एवरेज दिता सामकी वायट दिना आनी रोकडी पिकअप स्पीड बरी आसा आनी पुरो